हम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लए ऑनलाइन आवेदन केने रही हैलो नमस्कार सर हम अपन आवेदन केने रही उद्यमी योजना लेल जकर अखन तक कोनो अपडेट नहि भेट रहल अछि एकर की स्थिति छै हमर खाता सँख्या अइट टू नाइन एट जे लास्टके छी कृपया एकर स्थिति बतौल जाए हँ तऽ ठीक छै सर हमर स्थिति अहाँ बतौलहुॅं लेकिन कष्ट करियौ जे हमरा जल्जदीसॅं ई उद्योमी लोन योजना भेट जाए काहेकि हम कष्टमे छी आओर हम जल्द सऽ जल्द शुरू करऽ चाहै छी अपन जीवनके अन्तिम प्रभावमे छी बहुत जल्द सऽ जल्द हम अपन व्यवसाय शुरू कऽ दए रहल छी ताहि दुआरे हमर लोनक स्थिति मे सुधारलहुॅं आ हमरा बताउ जे की हेतै जल्द सऽ जल्द यस या नो कहियौ जे प्रयासरत करियौ हमरा पेमेन्ट भऽ जाए जल्दी से जल्द